میں نے اپںے اسكول كے ایک كمپٹیشن میں بھاگ لیا تھا جس كے مطلب جس كا تجربہ میرا اتنا اچھا گیا ہے میرے كو بہت ہی زیادہ مزہ آیا اپنے اسكول كے پرتی یوگتا میں بھاگ لے كے وہاں پہ سارے مل كر بہت انجوائے كرتے تھے سارے مل كے بہت زیادہ ناچتے تھے بہت كھیل كود بھی چلتا تھا ساتھ میں بیٹھ كے كھانا سب كچھ اور جب جیسے جیسے ڈیٹ پاس آتی گئی ہمارے ڈانس كی ویسے ویسے ہمیں ڈر بھی لگنے لگا بٹ ہماری تیاری اور ہمارا كانفڈینس اتنا تھا كہ ہم لوگ ایک دوسرے كو سپوٹ كر رہے تھے اور اس ڈانس كے اس میں میری بہت ساری سہیلیاں بھی بنی ہیں اور ہمارا اسكول بہت اچھے سے سجا بھی تھا اور یہ موقع كبھی كبھی ہی ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے كہ ہم سب كو اس میں ایک نہ ایک بار بھاگ لینا ہی چاہیے اور كچھ لوگوں كو غصہ بھی آ رہا تھا كہ كیونكہ ان كی بات نہیں مانی جا رہی تھی اور كچھ لوگوں كو مزہ بھی آ رہا تھا كیونكہ وہ مزہ كر رہے تھے اور بہت ساری چیزیں ہوئیں ڈانس بھی بہت الگ الگ گانوں پہ تین چار گانے ملا كر ڈانس بنایا جا رہا تھا اور بہت ساری چلانے كی چیئر كرنے كی آواز جو كہ ہمارے دل كو چھو كر ہمیں بہت زیادہ خوش كر رہی تھی